आं बांसिन गुगोल पेखौ बाहायनाय जायो आं माने बेखौनो बांसिन सेफसिन होन्नाय खोनानायखाय आं सिगांनिफ्रायनो बेखौ बाहायदों ओमफाय बाहायनानै दासिमबो आं जेबो प्रब्लेम फेस खालामथ'वाखै आरो ओमफ्राय दासिमबो जेसेबांसिम त्रेन्जेक्सन खालामदों बेयाव आंना थिगैनो सोलिदों खुनु प्रब्लेम जायाखै आरो एखम्बा बे प्रब्लेम जानायानो जाहैबाय जेरै एखम्बा त्रेन्जेक्सन खालामफुनाय टाईमाव बिदिनो बा सोरनावबा पेमेन्तफोर नांगौ बा मानांगौआव बिदि नेतवर्क थांनानै होयोबा प्रब्लेम जायो आरो पेमेन्ता एखम्बा केन्सेल जायो बा थाबथानानै थायो एखम्बा ओरैबायदिबो जायो जे माने पे फैसाखौ दान्नायबो देखायगोन किन्तु नोंनाव मेसेजबो फैनाय नङा जे फैसाया हरना सोरनोबा हरनांगौबा बे मानसिया रिसिभ खालामदों बा पेमेन्ता जाबाय होन्नानै किन्तु फैसाखौ दानो आरो एखम्बा बिदिनो ओमफाय बिदियावनो प्रब्लेम जायो आरो एखम्बा जेनेबा सोरनावबा सोरनोबा हरनांगौ बा बे मानसिया रिसिभ खालामासै किन्तु नोंनिफ्राय बेलेन्सखौ दानबाय आरो बिदियाव एखम्बा बिरात प्रब्लेम जायो ओम्फाय बिदिनो एखम्बा कमप्लेन हरनांगौ जायो जे जोंना आंना बेलेन्सा बेबायदि बेबायदि दानदों किन्तु मानसिया मोनाखै बिदि होन्नानै खिन्थाहरफिन्नांगौ जायो जेनेबा बिसोरो ओमफ्राय एक्सन लायो आरो बेनि एगेनस्ताव जुदि नंमारगौबा खोथाया जेनबा बिदिनो बिसोरो रिफान्द खालामो आरो एखम्बा ओमफ्राय आं मिन्थिनायावथ' रावबो बिदि प्रब्लेमाव गोलैयाखै बे आं निजा गाव फेस खालामनाय प्रब्लेमखौनो खोन्थानाय जाबाय आरो